हाँ हमें नल का पानी मिलता है हमें नल का पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि नल का पानी अगर साफ़ सुथरा हो तो वो आप को बीमार नहीं करेगा आप का शरीर स्वस्थ रहेगा और आप के जीवन में बहुत अलग होगा क्योंकि सार्वजनिक जल प्रणाली प्रणालियों की आपूर्ति अक्सर सभी जल या भुजों द्वारा की जाती है बड़े शहरों और कज़्बों को आमतौर पर सभी जल आपूर्ति या सधी और भुजल आपूर्ति के मिश्रण से पानी मिलता है उसका पानी हमें पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा है हाँ पानी बिल्कुल साफ़ रहता है और हम लोग उसे छान कर भी बानते हैं तो वो और साफ़ रहता है